हॅलो सर गूड मॉनींग सर हांव अंकिता टिचर उलयतां एथ स्टँडडाची क्लास टिचर सर आमच्या क्लासीन न्हय दोन स्टुडंट आसा सो तांच्या मदीं इशू जाला सर एक सर ते एका स्टुडंटान न्हय सो त्या दुसऱ्या स्टुडंटाक कितें तरी नांवान चाळयलें सो ताका लागून ताका राग आयलो ताणें ताका लागून तांणे ताका मोट्ट्यान पॅन तोपलें सर सो ताका लागून तेंचे दोगांयंचे पॅरंट्स सर स्कुलान आयला

तुमी माश्शे सर हांगासर क्लासीन येवन हँडल करपाक शकता बिकॉज ते पॅरंट्स खूब इशू करता सर ते दोगूय जाण खूब फायट करता सो ताका लागून बेगीन येयात तुमी सर सर सर बट सिन्यर सरा कडेन सुशान सरा कडेन आत्तां कॉल करून विचाल्लेलें सर बट तेवूय बी अवेलेबल ना सो तांकां क्लासीस आसा सर सो ती आपली क्लासीस सोडून कशी येत्ली सर सो मात्शे बेगीन येयात न्हय सर बट ते क्लासीन इशू करता न्ही पॅरंट्स तांकां हांव कितें म्हणून आन्सर करूं आनी ते आपयता न्हय तुमकां प्रिन्सिपलाक आपय म्हणटा

हॅलो सर हॅलो सर आयकूंक येना सर तुमी येता म्हणलें काय कितें म्हणलें बेगीन सांगां सर सर अशें कशें बट पॅरंट्स हें करता न्हय सर हांव तेंकां कितें आन्सर करूं कितें मिटींग इंपॉटण काय तेंकां आपले भुरगे इंपॉटण काय अशें म्हणटा तीं म्हाका सर बट सर हांव टिचर टिचर आसलें आनी तेंचे कडेन जर म्हजें काम आसलें जाल्यार हांव हँडल करता आसलें बट तांकां तुमी जाय न्हय सर सो तुमी हँडल करात न्हय मॅनेजमँटाक सांगां नाजाल्यार एक काम करतां हांव पॅरण्साकूच ऑफिसान धाडटा तुमी उलया जाय तशे ओके बरें सर